न्यूज़ मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दों के बारे में कभी कवरेज नहीं करता जिसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने में काफ़ी असुविधा रहती है जिसके कारण न्यूज़ मीडिया इस ग्रामीण तक नहीं पहुँच पाता और वहाँ से पर्याप्त कवरेज नहीं ला पाता इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन का साधन बढ़ाना चाहिए और वहाँ के कवरेज को दिखाना चाहिए मेन मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको उनके स्वस्थ्य के प्रति शिक्षा के प्रति जागरूक करना जो की कवरेज में नहीं दिखाया जाता और उन्हें जो शासन के द्वारा जो योजना है उन्हें ग्रामीणों को नहीं पता पा हो पाती जो कि मीडिया इस बारे में विशेष ध्यान नहीं देता यदि मीडिया उन्हें शिक्षित करे शिक्षित करने के लिए उन्हें शराब मुक्ति के लिए अगर ये मीडिया में अगर प्रसारित किया जाए तो काफ़ी हद तक ग्रामीणों का जीवन स्तर में सुधार आ सकता है